میرے پاس گودریج کمپنی کی ریفریجریٹر ہے اس میں کولنگ بھی صحیح نہیں ہو رہی جس سے پانی بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا برف بھی نہیں جم رہا ہے ترکاری بھی خراب ہو رہی ہے جس سے ریفریجیٹر میں خراب اسمیل آ رہی ہے اور بجلی بھی زیادہ لگ رہی ہے لائٹ بلب بار بار خراب ہو رہا ہے ٹیمپریچر کنٹرول بھی صحیح کام نہیں کر رہا ہے ڈرائی اسٹوریج بھی زیادہ نہیں ہے کمپنی کی سروس بھی صحیح نہیں ہے کال کر کے تقریباً چار دن ہو گئے وہ لوگ ابھی تک فریج ریپئر کرنے کے لیے نہیں آئے جبکہ وارنٹی کارڈ میں تو وہ لوگ کہے کہ ہم چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کی فریج ریپئر کرنے کے لیے آپ کے گھر پہنچ جائیں گے اور فریج کی گارنٹی بھی دس سال کی ہے جبکہ چار سال کے اندر ہی وہ فریج خراب ہو گئی ہے